भारत अलाई वॾो देश आहे भारत में ॿिए ॿिए धर्म ॿे ॿे जातियुनि जा माण्हू रहंदा आहिनि पंहिंजे समाज में ॿिए समाज वागुंरु सुठी ऐं ख़राबु ॻाल्हियूं आहिनि जीअं त ॾींहुं पोइ ॾींहुं भारत में जुर्म सां क़िसा अखाणियूं वधंदियूं वञनि पियूं पंहिंजे समाज में शांती लाइ सरकार केतिराई कम ऐं कानून ठाहिया आहिनि ऐं वरी उन्हनि जे पालण लाइ बि पुलिस जी व्यवस्था कराई आहे पर अञा बि सुधार जो खपु आहे जीअं त नंढे नंढे शहर में बि आहिनि गांवनि में बि पुलिस हुजणी खपनि तंहिंखां सवाइ कानून जे बारे में बि ॼाण हुजणी खपनि